गोंयांत पळयलें जाल्यार खुबशे आर्ट म्युजियम आसात जशें की म्युजीयम ऑफ क्रिश्चन आर्ट जो गोवा वेल्हा आसा मागीर गोवा स्टेट म्युजीयम जो पणजे आसा आनी इन्डीयन नेवल एवियेशन म्युजीयम जो वास्को आसा तशेंच सालीगांव आमकां म्युजीयम ऑफ गोवा पळोवपाक मेळटा तो म्युजीयम सकाळीं धा ते सांजेच्या स वरांचेर पर्यटकां खातीर उक्तो आसता त्या म्युजीयमान खुबशें आर्ट्स स्कल्पचर्स आसात पेंन्टिग्स आसात जे व्हडल्या व्हडल्या आर्टीस्टांनी केल्ल्यो आनी आनी खुबशें तरेन कितें कितें आसा झाडा पासून कितें कितें करूं येता जावं कितें तयार जाता तें सगलें ह्या म्युजीयमान तुमकां पळोवपाक मेळटा